मां हाली में ॿाएतालीह इंचस स्मार्ट टी वी वरिती आहे उहा ॾाढी मूंखे वणंदी आहे ॾाढी सुठी आहे हुन मुंहिंजी दीवार जी ॾाढी शोभा वधाए छॾी आहे उन में हेॾा मनोरंजन था ॾिसणु अचनि भई जंहिंजी का ॻाल्हि ई न पुछो न देश विदेश जी ख़बरूं थी पवनि अहिड़ियूं बाज़ारि जी ख़बरूं थी पवनि जीअं त भई अनाज केतिरो घटिजियो तेल सोन चांदी माना माना सभु जी देश विदेश जी ख़बर थी पवनि उन में मनोरंजन केतिरा ई आहिनि जीअं त भई डांस जा प्रोग्राम आहिनि मां केॾी महिल अकेली वेठी हुजां त मन में अंदरां ई टी वी आई आहे भई केॾी महिल व्यंजन ॾिसां हाणे स्मार्ट टीवीअ में त भई यूट्यूब ॿियूं घणेई ख़बरूं मना जेको वणे माण्हू तेॾी महिल पहुची थो वञे किथे बि ॿाहिरि विदेश में जेको ख़बर पए अॼुकल्ह असांजो देश या ॿार एतिरा होशियार थी विया आहिनि असांजे टीवीअ रस्ते सभु ख़बर थी पए भई किथे पहुची वियो आहे देश मां हिन पंहिंजी स्मार्ट टीवीअ मां ॾाढी ख़ुशि आहियां मूंखे मुंहिंजी टी वी ॾाढी वणंदी आहे